हल्लो मैं मनीषा भगत बात कर रही सर मैं मुझे ब्रेन की प्रॉब्लम है मेरा सिर दर्द होता है तो ट्रीटमेंट करवाना था मुझे तीन चार साल हो गया हाँ सिर दर्द होता है चक्कर आती है चक्कर आकर गिर जाती हूँ नहीं अभी मेडिसिन कहीं की नहीं चल रही है बस सिर दर्द की गोलियां खाती हूँ बस नहीं कोई चेकअप नहीं हुआ है अभी टेंसन तो लेती हूँ बहुत टेंशन लेती हूँ मैं

हाँ मैं तो कभी भी आ सकती हूँ आप टाइम दे दीजिए

चक्कर सर सिर बहुत दर्द देता है मुझे चक्कर आते हैं चक्कर आने के बाद में गिर जाती हूँ बेहोश हो जाती हूँ हाँ खाना तो ठीक चलता है सिर दर्द सिर दर्द हाँ ठीक है कल कितने समय कॉल करूं मैं ठीक है धन्यवाद सर